हमारे पास एक बहुत ही पुरानी कॉमेडी है कॉमेडी बुक जिसे मैंने जापान से लिया था उसमें एक ऐसा सिरीज़ और कॉमेडी बताया गया है जो बहुत ही पुराना है और जिसे सुन और उसे पढ़ कर बहुत ही आनंद मिलता और बहुत हंसी आता है क्योंकि वो दूर से है इसलिए मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ही महंगी है इसलिए हम लोगों ने उसे रखा है और उसे पढ़ने में बहुत ही आनंद मिलता है इसलिये वह हमने इतना दूर गया था इस दूर से आया है इसलिए उसे बहुत ही संभालकर रखा है और बाकी मुझे गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए हम लोगों ने लुसेंट का रखा है बुक जी के रखा है बुक यह बहुत ही यह बहुत ही पुरानी बुक है पुरानी बुक नहीं मिलती है मार्केट में इसलिए पुरानी बुक को हम लोगों ने यहाँ पर रखा है वह उसमें जो कोश्चन हैं वो नये बुक में नही मिलती है क्योंकि नई बुक आती रहती है मार्केट में और पुराना स्टॉक हटा दिया जाता है इसलिए पुराना स्टॉक बहुत ही कम मिलता है इसलिए हम लोगों ने जो पुरानी बुक है उसे रखा है और अगर हमें कुछ अच्छी बुक मिल जाती है मार्केट में तो हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं और उसे पढ़ते हैं और उसे बहुत ही हमें हेल्प मिलता है इसलिए हम लोग पुरानी पुरानी पुरानी से पुरानी चीजें संभाल कर रखें हैं